کھیل کھیلنے سے دیہی علاقوں کے لوگوں کو بہت سی سماجی جسمانی اور ذہنی فوائد حاصل ہوتے ہیں خصوصاً سماجی تعامل کے حوارے سے اس کے فوائد بہت ہی اہم اور مثبت ہوتے ہیں یہاں کچھ اہم نکات بیان کیے جا رہے ہیں جن سے یہ واضح ہوتا ہے کہ کھیل دیہی زندگی میں کس طرح بہتری ہے میل جول اور تعلقات مضبوط ہوتے ہیں کھیل لوگوں کو ایک جگہ جمع کرتا ہے چاہے وہ کرکٹ ہو کبڈی ہو یا کوئی روایتی کھیل دیہی کھیل ہو جب لوگ ٹیموں میں کھیلتے ہیں یا تماشائی بنتے ہیں تو ایک دوسرے سے ملنے جلنے کے موقع ملتے ہیں تعاون اور ٹیم ورک کے جذبہ پیدا ہونا کھیل سکھاتا ہے کہ ایک ٹیم میں کیسے کام کرنا ہے ایک دوسرے کی مدد کیسے کرنی ہے اور مل کر کامیابی کیسے عاادل کرنا ہے یہ جذبہ دیہی کمیونٹی میں اتحاد کو فروغ دیتا ہے نئی نسل کو مثبت تربیت نوجوان جب بزرگوں کے ساتھ کھیلتے ہیں یا ان سے کھیلنے کی تربیت لیتے ہیں تو ان میں ادب سلییقہ اور ذمہ داری کا احساس پیدا ہوتا ہے نفسیاتی دباؤ کم ہوتا ہے دیہی علاقوں میں کام کے بعد کھیل ایک تفریح کا ذریعہ بنتے ہیں جب آپس میں ہنسی خوشی وقت گزارتے ہیں تو ذہنی دباؤ کم ہوتا ہے اور خوشگوار ماحول پیدا ہوتا ہے ثقافت اور روایات کو فروغ دیں روایتی د یہی کھیل جیسے کہ گلی ڈنڈا کبڈی یا کشتی مقامی ثقافت کو زندہ رکھتے ہیں اور نسل در نسل منتقل ہوتے ہیں کھیل دیہی علاقوں میں صرف تفریح نہیں بلکہ یہ ایک سماجی پلیٹفارم ہے جہاں لوگ جڑتے ہیں سیکھتے ہیں اور ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں یہ تعامل دیہی ترقی اور باہمی اتحاد کا ایک مضبوط ذریعہ ہے